शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच में जो अंतर है तो उसमें यही है कि ग्रामीण परिवेश के स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं वो उचित तरीके से ध्यान नहीं देते हैं जबकि शहरी परिवेश के स्कूलों में उनके माता पिता भी ऐक्टिव रहते हैं तो वो भी ध्यान देते हैं और वहाँ पे जाँच करने वाले भी जल्दी जल्दी आते ही हैं तो उनमें अच्छी पढ़ाई का माहौल बना रहता है